हेलो हाँ मैडम बताइए जी हाँ मैडम मैं शर्मा फ्रूट भंडार से बात कर रहा हूँ मेरे पास में हाँ आप बताइए ना मैडम आपको कहीं से नम्बर मिला है मेरा हाँ जी जी हाँ मैडम आपको मेरे पास बारह महीने आपको मैडम आपको हाँ मैडम मेरे पास सारे सभी प्रकार के फल मिल जाएंगे सीजनल भी मिल जाएंगे आपको और सभी स्टेट के जो भी फल पॉपुलर फल है वह मैं आपको दे पाऊंगा इसके अलावा आपकी भी कोई डिमांड हो आपको फल चाहिए इवन आपको बाहर का भी कोई फल चाहिए होगा तो वह मिल जाएगा कश्मीर का सेब मिल जायगा आपको उसके बाद आपको नासिक से अंगूर चाहिए हों तो वह मिल जाएँगे के स्ट्रॉबेरी हाँ सन्तरा भी मिल जाएगा मैडम आपको संतरा आपको देसी चाहिए विदेशी वाला चाहिए मैडम हाँ मिल जाएगा मैडम मैडम हमारे एरिया में आजकल संतरे बहुत अच्छे आने लगे हैं अभी नई किस्मे हमारे यहाँ के किसान लगा रहें है तो हमारे यहाँ का संतरा भी एक बार आप खा कर देखिए आप नागपुर का भी संतरे खाना जाएँगी इतना अच्छा संतरा आने लगा है मैडम यहाँ पर ठीक है मैडम अरे मैडम आप हमारा संतरा खाकर के तो देखिए नागपुर का संतरा भूल जाएँगी मैं आप बोल रही है मैं बराबर आपको भेज दूँगा पर मैं मेरी तरफ़ से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहा हूँ आपको अच्छा लगे तो आप रखिएगा नहीं तो उसके पैसे आप मत दीजिएगा आप नागपुर के संतरे तो खा कर देखिए एक आप हमारा संतरा खाकर देखिए हमारे यहाँ के फसल अभी जो हमारे यहाँ के बगीचे लग रहे हैं हमारे यहाँ के किसान अभी नई किस्म का संतरा लगा रहे हैं बहुत ही अच्छा है और बड़ा ही स्वादिष्ट है हाँ मैडम मिल जाएगा ना मैंने तो बताया आपको आपको जहाँ का भी सामान चाहिए मेरे पास तो ऑल ओवर इंडिया का आर्डर आते हैं और सभी जगह से मेरा माल आता भी है और मैं बेचता भी हूँ मैडम

मिल जाएगा मैडम मैडम मेरे पास में आपको कलमी मिल जाएगा लंगड़ा आम मिल जाएगा हापुस आम मिल जाएगा और वहाँ वहाँ का नागपुर का भी एक आम नया आया है वह मिल जाएगा इधर रत्नागिरी में भी लगने लगे है अच्छे वह मिल जाएंगे और आपको जो भी इसके अलावा कुछ चाहिए मैडम कलमी आम बहुत अच्छा आता है हमारे यहाँ पर ठीक है बदाम बदाम भी मिल जाएगा मैडम जी बदाम भी मिल जाएगा

हाँ मैडम ठीक है केले हाँ मैडम वह भी मिल जाएंगे पर मैडम केले दर्जन से नहीं किलो से बेचते हैं दर्जन का यहाँ पर बंद हो गया है एक किलो में मैडम आप मान के चलिए कि लगभग पंद्रह से सोलह केला आ सकता और साइज के ऊपर भी रहता है कच्चा केला थोड़ा बड़ा भी रहता है मैडम उसको पकाने पर थोड़ा सा वह पतला भी हो जाता है थोड़ा सा सिकुड़ जाता है और एक किलो में आप मानकर चले मैडम सात से आठ केले आएंगे जो कच्चे केले मांग रही ठीक है मैडम भिजवा देता हूँ मैं आपको कच्चे केले आम भिजवा देता हूँ संतरा भिजवा देता हूँ हाँ मैडम एड्रेस बता दीजिए आप जी ठीक है मैडम मैं पहुँचा देता हूँ और समय बता दीजिए आपको कब चाहिए किस समय पहुंचाऊं ठीक है मैडम जी अरे मैडम मेरी गारंटी है आप अगर आप कुछ भी फ्रूट अच्छा नहीं लगता है तो आप पैसे मत दीजिएगा मैं तो गारंटी से सामान बेचता हूँ मेरा सामान कोई अगर बता देगा तो मैं एक रुपया भी आपको चार्ज नहीं करूंगा आप निश्चिंत हो कर मेरा सामान लें और आगे भी अच्छा लगेगा तो आप खुद ही दूसरे लोगों को भी बताएंगी इसलिए मैं बिल्कुल गारंटी से सामान बेचता हूँ क्योंकि मेरा सामान खराब हो ही नहीं सकता है आप निश्चिंत रहिए और कीमत के भी गारंटी है बिल्कुल मैडम ठीक है मैडम जी आप भिजवा दीजिए आप ऑर्डर हाँ मैं अभी पाँच बजे आपको फ़ोन लगाकर और आ जाएगा सैंपल देने के लिए आप आराम से निश्चिंत रहिए ठीक है मैडम नमस्ते मैडम